हम आपके हैं कौन फ़िल्म में माधुरी दिक्षीत का मुझे लहंगा और उसका ब्लाउज़ मतलब बहुत अच्छा लगा हम कोशिश किए हैं बनाने का उसका ब्लाउज़ और लहंगा हम साथ साथ है जो फ़िल्म हैं उसमें भी मतलब जो करिश्मा कपूर थीं उनका लहंगा और ब्लाउज़ वह भी मुझे बहुत अच्छा लगा हम कोशिश किए थे ब्लाउज़ और लहंगा बनाने का और सूट जो पहनी थीं वह सूट उनका और साड़ी मतलब साड़ी का ब्लाउज़ जो था उसमें का भी हम देख कर मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा उसका भी हम मतलब ट्राई किए हैं बनाने का ताकि हम बना सकें